भारत में स्वास्थ्य सेवा न्यूनतम स्तर पर है यहां ना तो पर्याप्त मरीज़ों के लिए डौक्टर की संख्या उपलब्ध है ना ही अस्पतालों में बड़ी बैड है शादी में डी जे की गुणवत्तापूर्वक इंतजाम मिल जाए हमारे सामने यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त भारत में एक हजार व्यक्ति पर एक डौक्टर भी मौजूद नहीं है भारत में जनसंख्या दिन आसमान की ऊंचाइयों पर पहुँच रही है हम फिलहाल एक सौ चालीस करोड़ की जनसंख्या के आसपास पहुँच चुके हैं परंतु हमें अभी इतने विकासशील नहीं हुए हैं कि पर्याप्त संख्या ने लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का पर्याप्त मात्रा में इंजाम कर पाएं इस वक्त अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ रहती है इसमें कई बार हमें लाइनों में लगना पड़ता है जो कि कई घंटें तक चलती है इसके बाद हमें पर्ची कटाने के पश्चात डौक्टर के पास भी कई घंटों तक लाइन में लगातार अपने इलाज करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है अगर हमें कोई गंभीर बीमारी है तो इसका पता लगाने के लिए भी हमें इसके द्वारा किए गए टेस्टों का दिनों तक रिजल्ट आने का इंतजाम करना पड़ता है क्योंकि एक समय में वहाँ इतने सारे मरीज का टैस्ट नहीं कर पाते हैं अस्पतालों में पहले काफ़ी गंदगी हुई होती थी परंतु इस समय वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है सभी मरीजों का विशेष ख्याल रखने की कोशिश की जाती है